हां मे मधु शर्मा रियासी डिस्ट्रिक्ट दा गल्ल करा नी आं गल्ल एह् ऐ कि शापिंग दे बारे च अजकल ते बैसे आनॅलाइन शापिंग सारा किश घर आ दा आनॅलाइन में मीशो उप्पर फ्लिपकार्ट उप्पर ऐमाजोन सारा किश एहदे उप्पर अस मंगवा ने घर बेठे दे अस इत्थूं दा दुकान दार गी नुक्सान होआ दा पर अजकल ग्रां दे लोकें ऐहडे दूर बजार सिटी च कुत्थै जाना कदूं जाना ना कोई गड्डियां थ्होंदियां ना किश ना कोई घरा पैह्लें घरा दा सारा कम्म शम मकाओ अंदर बाहर झाडू पोचा करो रुट्टी बगेरा बनाओ गवै आस्तै घा बड्ढो गौ रक्खी दी गवै गी पानी शानी पिलाइयै गवै गी धुप्पा छावां करियै फ्ही जाओ फ्ही जाइयै अगर घरा निकली गे ते अग्गै जाइयै गड्डी नेईं थ्होंदी गड्डी नेईं थ्होंदी गड्डियें गी तुप्पो बलगी बलगी बेहिये बेहिये गड्डी पकड़नी गड्डी थ्होग गड्डी च रश बड़ा फ्ही कुतै जाो उत्थै जाइयै अग्गै हट्टी जाओ हट्टिया दा मार्किट रश बड़ा उत्थै बलगदे रवो उत्थुआं कोई चीज लैगे फ्ही पसंद नेईं औनी फ्ही चीज कोई शैल थ्होंदी कोई इयां गै थ्होंदी इत गल्ला मतलब फ्ही उत्थै धुप्पा आओ गड्डियें गी बलगो उत्थै घुपा बहिइयै तपस्या करदे रवो गड्डी नेंई ओंदी अगर कोई अपना लब्भा दा बी होग ओह् बी लिफट नेईं दिंदा हां ते अपना कोई होग ओहदे कशा बी नेईं पता चलदा ओ ह्बी नेईं लेंदे नुआढ़े बाद च एहदे कशा बेहतर इयै ऐ कि अस घर बेठे दे आं घर अपना कम्म शम्म खत्म कीता रुट्टी शुट्टी बनाई रुट्टी शुट्टी बनाइयै अपना कम्म शम खत्म करिये चाडू पोचा साफ सफाई बगैरा कोई कपड़े शपड़े धोने न धोई धाइयै डस्टिंग बगैरा करी कराइयै असें इस गल्ला दा जेहड़ा घर आनलाइन शापिंग ऐ एहदा बड़ा बेनीफिट ऐ बड़ा फायदा असें गी इस चीजा दा कि घर बेठे दे अस आराम कनन्नै हर चीज दिखचै अपनी पसंद दी चीज लैचै जो साढ़ा मन करोग अस ओऐ चीज लैगे अस हून कुतै अग्गै पिछै बजारे गी जाना होग इक बाडिये दा होंदा इसले समझी लैओ बाड़िये दा कम्म ऐ मक्कां शक्कां बड्ढो पैह्लें राहो फ्ही गुड्डो फ्ही बड्ढो प्ही घा शा किट्ठा करो नाड़ शाड़ मक्कां कुट्टो मक्का शक्का कुट्टियै कोई मांह् दा कम कोई कुल्थे दा कोई राजमां राहे दे रौंगी बगैरा ओह् साफ सफाइयां करो डंगरें आस्ते घाऽ पत्तर करो गोहा शोहा सु'ट्टो डंगरें दा उत्थे गै पूरा दिन होई जंदा अगड़े बजारै गी केहली जाना कैहलों टाइम कड्ढना बजारे गी जाना केल्लै जाना बजारै च बजैरे च उऐ गल्ल ऐ घरा निकली पैह्लें ग्रां दे लोकें सिटी आहलें गी फायदा हा कि चलो सिटी दे लोक कश गुआंढ होंदे ते ओह करी लैंदे शापिंग करी सकदे असें कुत्थै शोपिंग करनी असें पैह्लें एड्डी ढक्क चढ़ियै शिड़कै दे कंढै जाह्गे फ्ही इच्चरा ई गड्डी निकली गेदी होग फ्ही शिड़का धुप्पा बेहियै गड्डी दा वेट गड्डियें गी बलगगे गड्डियें गी बलगियै फ्ही गड्डी थ्होग फ्ही जाह्गे अगड़े प्ही शामीं खरे गड्डी टेमें दी थ्होनी जा नेईं थ्होनी शामी टेमें दे पुज्जने घर जां नेईं पुजने अग्गै डंगर बच्छू घुप्पा होङन जां कोई घर कोई आए दा होग घर भित्त देइये जाना ते कि'यां जाना कि'यां अग्गै पिच्छै जाना ते कि'यां करना इत्त गल्ला एह् घर बेठे दे असें गी बड़ा बेनीफिट होआ दा घर बेठे दे अस आनॅलाइन शांपिगं करचै ओह् असेंगी बड़े शैल आनॅलाइन असेंगी घर बेठे दे सारा किश थ्होंदा दे असेंगी एहदा बड़ा बेनीफिट होआ दा इ'यां आक्खो ते अस सारा कम्म शम्म त्रोड़ियै जां अपना सारा किश खु'ल्ला बाहर छोड़ियैयै अस नेईं जाई सकदे अग्गै पिच्छै अस कुतै नेईं जाई सकदे ऐं अस पैदल एड्डे दूरै ढक्क चढ़ियै कि'यां जाना एड्डे दूरे नेईं जनोंदा ढक्क चढी चढ़ियैअसें गी आक्खो शिड़कै दे कंढै कोई घर नेईं हैन ते शिड़कै दे कंढै अस जाह्गे ते भाई जाइयै ते अस करगे अस जाइयै ते समान खरीदी आह्नी सकगे इक चीज लेने गी जाना होऐ ते दूई रेही जंदी के पता चेता नेईं रवै दोवारे जाना पेआ इक चीज लेइयै आए ते दूई भाई नेईं चेता रेहा फ्ही दुबारा ढक्क चढ़ियै जाना फ्ही गड्डी गी बलगो गड्डियां नेईं थ्होदिंया फिह् गड्डियै गी बलग फ्ही उत्थै जाो फिह् गड्डियां औङन फ्ही जाह्गे फिह् उत्थुआं चीज लेगे फिह् बापस ओगे घर उत्थुआं चीज लेइयै फ्ही गड्ढियै गी बलगो बलगी कन्नै पिह् बापस घर आह्नियै फ्ही अग्गै रुट्टी शुट्टी शामी अगर न्हेरा बी पेई जाग ते फिह् बी रुट्टी बनानी घर आह्नियै रुट्टी शुट्टी बनाइयै रुट्टी बगेरा बनानी पोंदी सब्जी बनानी कुतै सब्जी तरोडनी होंदी सब्जी लग्गा दी होंदी बाहर बाडियां ओह् तरोडिनी बगेरा न्हेरा पेदे नेईं तरोङदे लोई लोई सब्जी त्रोड़नी होंदी बनानी पौंदी रुट्टी शुट्टी बनाइये ते नुआढ़े बाद रुट्टी बगैरा बनानी ते फ्ही टाइमे दे घर ओंदे फिह् ते जेहले न घर फिह् उंहेगी रुट्टी बी टाइम दी देनी पौंदी घर अगर साफ सफाई मम्मी होन घर फ्ही उनें ई बी रुट्टी देनी पौंदी टाइम दी ते इयां अस बे मतलब इयां टाइम कड्ढियै अस अगड़े पिछड़े नेईं जाई सकदे असें आनॅलाइन शापिंग दा बड़ा बेनीफिट ऐ असें इयां आक्खो ते अग्गै पिच्छै पूरा दिन समान खरिदने गी नेईं जाई सकदे एह् चीजां ऐ सिटी दे लोक जेहडे होंदे ओह् जाई सकदे उ'नेंगी है कि भाई अस खाली घरा दा बाहर निकलो ते सिटी बिच सब किश मिली जंदा ते असें एड्डे दूरे दूरे जाइयै असें नेईं जनोंदा ते नेईं गै अस जाई सकदे ते अपने अगर धुप्पा कुदै जारदे होन ते अपने दिक्खी बी नेईं लेंदे आखदे रौह्न देओ धुप्पा गड्डी होग ते फ्ही जाह्गे अपने बी नेईं लेंदे ते कुत्थै गड्डी कुतै टाइम दी थ्होंदी कुतै नेईं थ्होंदी एहदे लेई असेंगी बड़ा फायदा होई गेआ अस घर बेहियै अस हर चीज आनॅलाइन नुआई लैन्ने आं ते असेंगी सारा किश आनॅलाइन थ्होई जंदा ओह् साढ़े आस्तै बड़ा फायदा ऐ इयां आक्खो ते रोज असें कैते अग्गै पिच्छै जाना अस नेईं जाई सकदे घर बी खाल्ली नेईं छोड़ी सकदे ते दूआ नम्बर घरा बी आक्खो ते रोज निकलना नेईं होंदा डंगर बने दे बाहर बच्छू बने दे डंगरें गी धुप्पा छामां दिक्खना पौंदा कुत्ता रक्खे दा घर ते उनेंगी कियां छोड़ियै जाना टाइमें सिर पानी कुतै फुल्का कुतै घा शाह किश देना पौंदा ओह् कुन्नै देना पिच्छुआं जेहड़े बंदे इक्कले इक्कले ना घर ते असें कि'यां जाना ते कि'यां असें समान खरीदना दूरा जाइयै एहदे लेई असेंगी एह् ठीक ऐ कि घर बेठे दे सारा किश अपने फोने उप्पर दिक्खेआ अपने घरा दा कम्म मकाया फोने उप्पर दिक्खी सारा किश ते अपने शैल अपनी पसंद दी चीज नुआई लैनी असेंगी बडडा फायदा होआ दा ऐ एहदा आनॅलाइन दा